हेलो

जी सर जी सर ठीक है मिल जाएगी साहब मिल जाए मिल जाएगी सर मिल जाएगी आप बताओ आपको कब चाहिए साहब मिल जाएगी सर कब कहाँ जाना है आपको मिल जाएगी सर पंद्रह सौ रुपये लगेंगे सर वो तो है यही मान लो यार चलो टेन परसेंट छूट मिल जाएगी आपको कल ठीक है कौनसी जगह ठीक है सर ठीक है